पंज हज़ार पंज सत हज़ार चोवीह टे लख टे हज़ार टे सौ ॿ हज़ार ॿ सौ ॿ यारहं सौ हिकु